म्हाका भोंवपाक खूब लायक म्हाका रातचें चड भोंवपाक लायक गाडी बी हांव एकदां चालू केली काय मागीर स्टॉप जायना मागीर ती तेर भर घेवन भोंवता हांव मागीर अशें व्हडल्यान म्युजीक लावपाक लायक गाडयेन आनी मागीर भोंवता जाल्यार एक एकदां म्हाका एकटेंत भोंवपाक लायक म्हाका चड अशी गर्दी बी लायक ना

एक्चुली बिचार गेले की म्हाका वॉ उदकान वसपाक लायक पूण ती रेंव मागीर ती लागता पळय ती म्हाका अजिबात लायक ना